ہلو ہلو میم میرے کو کچھ بک کے بارے میں نالج لینی تھی کیا آپ دے سکتی ہیں آپ کی بکس کی شاپ ہے نا جی میم میرے کو اپنے اسکول سے ریلیٹڈ کچھ بکس چاہئیں جیسے کہ اکنامکس کی ہو گئیں اکاؤنٹس کی ہو گئیں میتھامیٹکس کی ہو گئیں تو ان کے اوپر میرے کو یہ پوچھنا ہے کہ آپ کتنا ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں اس پہ جی جیسے کہ آپ میرے کو پہلی بک جو چاہیے جی جیسے کہ میرے کو پہلی بک چاہیے میرے کو چاہیے اکاؤنٹس کی تینوں پارٹ تو اس کے اوپر آپ کتنا ڈسکاؤنٹ اویلیبل کرتی ہیں ٹونٹی فائیو پرسینٹ ڈسکاؤنٹ اوکے میم اوکے سی بی ایس سی کی ہوگی نا اچھا رائٹر جو ہے وہ آرتھو ہے آرتھورئی اس کی اویلیبل ہوئےگی نا آپ کے پاس اچھا اور اور اکنامکس کی اوکے اور اکنامکس میں کتنا ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں آپ سی بی ایس سی کی چاہیے میرے کو اس میں بھی ٹونٹی ہے آپ کا اور لاسٹ اس کی اور بتا دیجیے میتھامیٹکس کی سی بی ایس سی میں ففٹین پرسینٹ میم اس پہ کچھ زیادہ نہیں ہو سکتا ڈسکاؤنٹ ہاں جی سر اوکے مطلب اس سے کوئی اوپر نہیں ہو سکتا آپ کے پاس اتنا اویلیبل ہے اوکے اوکے اوکے ویسے آپ کی شاپ ہے کس سائڈ پہ آپ کس کی شاپ ہے کس سائڈ پہ اوکے اوکے اوکے سر میں آپ کو واٹس اپ کر دیتا ہوں میں آپ کو واٹس اپ کر دیتا ہوں آپ میرے کو اپنی لوکیشن ڈال دیجیے گا اوکے میں آپ سے میٹنگ کر لوں گا اوکے تھینک یو تھینک یو میم اوکے اوکے تھینک یو میم یور ویلکم